हाँजी सर बोल रहे है बताइए हम आपकी क्या सहायता कर सकते है जी सर जी सर हमारे पास कई नोडल मॉडल आए है नए इस साल ठीक है थैंक यु जी सर या तो ये इस्कूटी है सर इलेक्ट्रिक जी सर मिल जाएगी आपके लिए इसमें फीचर इसकी माइलिज सर आपको माइलिज के बारे मे परवाह करने की कोई जरूरत नहीं है जैसा कि ये इलेक्ट्रिक है इसे चार्ज करो आप और काफ़ी चला सकते हो ये आपको डेढ़ सौ किलोमीटर का प्लैबैक देती है सर

जी सर डिजिटल मीटर मिलेंगे आपको इसमे और एल ई डी लैम्प लाइट मिलेगी प्राइसिंग सर इसकी रहती है सवा लाख रुपए सर हाँ सर ई एम आई हो जाएगी आप आपके बेसिक डॉक्युमेंट्स लगेंगे आपका आधार कार्ड पेन कार्ड आपका डोमिसाइल और इसके अलावा आपकी बैंक डिटेल्स तो फिर उसको भी चेक करते है सर वो आपके जो डॉक्युमेंट्स है उनसे ही चेक हो जायेगा आपका सिविल इस्कोर ये तो सर आपके ऊपर डिपेंड करता है आप कितने महीने की या कितने साल की ई एम आई कराते हो हो जाएगी सर सर इसमें डाउन पेमेंट आपको देना पड़ेगा पच्चीस हजार रुपए जी सर जी सर आप दुकान के टाइम पे कभी आ जाइए सुबह नौ बजे से शाम के बारह बजे तक रहती है सर जी सर ये अगले एक वीक तक ऑफर मिलेगा सर आपको इस्पेशल डिस्काउंट भी दिया जायेगा एक वीक तक अगर आप परचेस करते है

जी सर टायर साथ ही आते है ट्यूबलेस आते है सर आजकल तो ट्यूबलेस का जमाना है और सर अगर आप ई एम आई ज़्यादा करवाए तो आपको कम समय भी लग सकता है जी सर आप बिल्कुल आ सकते है कल